भोपाल और भोपाल ज़िला अपने आप में ऐतिहासिक और प्राचीन हैं भोपाल में रानी कमलावति का महल गौहर महल बड़ा तालाब छोटा तालाब राष्ट्रीय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय जनजाति संग्रहालय राज्य संग्रहालय हैं भोपाल में बड़ा तालाब ऐतिहासिक तालाब है भोप बड़ा तालाब राजा भोज ने निर्माण करवाया है और भोपाल के पा पास ज़िले की बात करें तो भोपाल के पास भोजपुर का मंदिर है जहाँ पर शिव जी की विश्व की सबसे बड़ी पिंड है और उसी के पास भीमबेटिका है जो युनेस्को द्वारा विश्व पर्यटक में शामिल है जहाँ पर हम शैल चित्र और शिला चित्र देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग आते हैं और अपना समय व्यतीत करते हैं अक्सर खाली समय में लोग यहाँ पे आना पसंद करते हैं रुकते हैं बैठते और घूमते हैं और बाहर बाहर से यहाँ पर्यटक भी आते हैं और यहाँ के ऐतिहासिक चीज़ों का और ऐतिहासिक दर्शनों का आनंद लेते हैं